दिक्खो महाराज मिगी गार्डनिंग दा शौक कि'यां पेआ हा पैह्लें नंबर में एह् सनाना चाह्न्नीं कि जदूं में निक्की होंदी ना ते में बाग बिच्च जंदी ना में कुदै बी जंदी ते मिगी ना फुल्ल दिक्खियै बड़ी अटरेक्शन होंदा हा किन्ना शैल फुल्ल ऐ में हर फुल्ल गी दिखदी ही होर मिगी ओह् बड़ा गै शैल लगदा हा इंया बल्लें बल्लें कि जियां में बड्डी होई ते फिर मिगी ना गार्डनिंग दा शौक पेई गेआ मेरे घर आह्लें बी थोह्ड़ी बोह्त गार्डनिंग करदे हे मेरे घर बी थोह्ड़ा बोह्ता निक्का मुट्टा गार्डन बनाए दा हा घरै आह्लें जित्थें निक्के मुट्टे बूह्टे लाए दे हे फिर जियां मैं बड्डी होई में बल्लें बल्लें थोह्ड़ी गार्डनिंग सिक्खी कि'यां करदे फ्ही में ओह्दे बाद बूह्टे लाना स्टार्ट कीते हून तुस मेरे घर आह्गे ते दिक्खगे तुस में हर वैरायटी दा बूह्टा लाए दा होना ऐ मेरे घर बोह्त सारे सिंगोनियम दे बूह्टे होने पड़ पलाहार दे बूह्टे होने ऐं ओह्दे बाद राबीज़ पॉम दे बूह्टे होने ऐं डरेसीना दे बूह्टे होने ऐ होर मिगी ना हून ना मतलब गार्डनिंग दा शौक इन्ना होई गेदा कि जियां मैं सवेरे उट्ठनी पैह्ले नंबर में अपने गार्डन बिच्च जन्नी होन्नीं मैं हर इक मतलब बूह्टे गी चेक करनी होन्नी आं कुसी कोई प्राब्लम ते निं ऐ उसी कोई कीड़ा ते निं लग्गे दा उसी कोई पानी दी जरूरत निं ऐ जां उसी कोई खाद दी जरूरत ऐ होर में बूह्टे इयां पाले दे जियां इक मतलब मां होंदी ऐ न अपने बच्चें गी पालदी ऐ में बी बूह्टें गी इंया करियै गै पालनी होन्नी आं होर बूह्टे लाना बोह्त अच्छे होंदे जियां इक स्नैक प्लांट होई गेआ तुसेंगी पता होना कि एह् इक एयर प्यूरीफायर ऐ होर एह्दे कन्नै अगर तुस अपने कमरे बिच्च रक्खगे एह् ना दिन रात आक्सीजन दिंदा ऐ होर एह् बड़ा अच्छा इक बूह्टा होंदा जो असेंगी चौबी घैंटे आक्सीजन प्रोवाइड करदा होर एह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़े घर दा जेह्का वातावरण होंदा ओह् बिलकुल मतलब साफ सुथरा होर अच्छा होई जंदा ऐ इंया तुस बाकी बूह्टे होई गे जियां एरिकाबाम होई गेआ एह् बी इक एयर प्यूरीफायर बूह्टा होंदा ऐ एह् बी केह् करदा ऐ जेह्की बी साढ़ी घर दी हवा होंदी ऐ जेहकी उसी प्यूरीफाई करदा ऐ मनी प्लांट होई गेआ इंया ते इक क्हावत बी ऐ कि जेह्दे घर मनी प्लांट होऐ बोलदे कि ओह्दे घर बड़ा पैसा होंदा ऐ चलो एह् रेही इक क्हावत ते क्हावत दी जगह पर इंया अगर तुस अगर मेरी मन्नियै चलो ते जो मनी प्लांट होंदा ऐ एह् घर लाना बोह्त अच्छा होंदा ऐ क्योंकि एह्दे सारें कशा जादा आक्सीजन प्रोवाइड करदा ऐ असेंगी रेहदी ऐ मतलब तुस अगर अपने कमरे बिच्च लाओ एह्दी ना मतलब जो इक डैकोरेशन ई अलग आंदी ऐ कमरे बिच्च इक मतलब अलग ई चीज़ बनदी ऐ कमरे च जो कि बड़ी स्हेई लगदी ऐ अगर तुस अपने घर अलग अलग किस्म दे बूह्टे लांदे ओ बड़े स्हेई लगदे जेल्लै ओह् खिल्लदे न खासकर उंदे जो फुल्ल होंदे ऐं ओह् ते इन्ने स्हेई लगदे ना कि मन रूह् खुश होई जंदा उनेंगी दिक्खियै हून तुस क्रीपर बी लाई सकदे अपने घर जो बेलियां होंदियां जियां मनी प्लांट दी बेल होंदी ऐ एह् बड़ी दूर उप्पर तक जंदी ऐ जियां तुस दिक्खो कि मनी प्लांट अगर तुस ग्रो करगे अपने घर ते तुस दिखगे कि इसी अगर तुस रस्सी लाइयै उप्पर चाढ़गे बड़ा शैल लगदा घर बी बड़ा शैल लगदा होर लाए दा बी बड़ा शैल लगदा हून अलग अलग किस्म दे मनी प्लांट बी होंदे ऐं ओथ्स होई गेआ जियां गोल्डन मनी प्लांट होई गेआ ओह्दे बाद एंजॉय पोथ्स होई गे इरिकाबाम होई गे सिगोनियम होई गेआ बोह्त सारे बूह्टे होंदे ऐं जो अस अपने घर लाई सकने आं होर ओह्दा इक एयर प्यूरीफायर होंदा ऐ होर ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़े घर दा जेह्का वातावरण होंदा हवा होंदी ओह् थोह्ड़ी साफ सुथरी रौंह्दी होर स्वच्छ रौहन्नें अस साढ़ा मतलब जेह्का अग्गें पिच्छें दा एरिया होंदा थोह्ड़ा साफ सुथरा रौंह्दा इस गल्ला ना तुस न अपने घर अलग अलग किस्म दे बूह्टे लाने चाहिदे जेह्दे बिच्च होई गेआ कि तुस एरिकापाम लागे न एरिकापाम कन्नै इक ते घरै दी उन्नै खूबसूरती बढ़ानी दूई उन्नै अपने घर बिच्च केह् करना इक मतलब एयर गी प्यूरीफाई करना दूआ तुस अपने घर स्नैक प्लांट लाई सकदे कन्नै गै न जेल्लै स्टार्ट करगे ना तुस गार्डनिंग पैह्लें ना मतलब तुसें ओह् बूह्टे लाने चाहिदे जिनेंगी जादा मैह्नत निं करना पौंदी ग्रो करने वास्तै नार्मल निक्के मुट्टे लाई सकदे तुस नेईं तां गुट्टी दा फुल्ल होई गेआ ओह् बड़ा शैल लगदा ओह्दे बाद तुस एह् लाई सकदे रात दी रानी लाई सकदे एंजॉय पोथ्स लाई सकदे तुस अपने घर सहदा सदाबहार दा बूह्टा लाई सकदे तुस मेडिसीनल प्लांट लाई सकदे अपने घर जियां कि एह् होई गेआ तुलसी दा बूह्टा होई गेआ पत्थरजट्टा होई गेआ हाईब्रेड अजवाईन होई गेई एह् बूह्टे लाई सकदे जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि तुस अगर इनेंगी कल कि मेडिसीनल बिच्च बी यूज़ करी सकदे जियां कुसै गी जुकाम होई गेआ खंघ होई काहवा बनाई सकदे तुलसी दा ओह् देई सकदे इनेंगी पूतना होई गेआ जेह्दी चटनी शटनी बनांदे डोगरे लोक आं अस असेंगी चटनी दा बड़ा शौक होंदा ऐ चटनी शटनी तुस बनाई सकदे एह्दे बिच्च चटनी बिच्च पूतने आहली चटनी होऐ ते मज़ा ई आई जंदा